मूंखे साउथ इंडियन फूड ठाहिण ऐं पिण खाइण बि वणंदो आहे छो त असांजे घरु साउथ इंडियन फूड जाम दिलि सां ऐं चाह सां खाधो वेंदो आहे साउथ इंडियन फूड हिन करे खाधो वेंदो आहे छो जो हूअ खाइण में हल्को हूंदो आहे ऐं ठहण में घणेईं कुझु महिनत न लॻंदी आहे जाम इज़ी हूंदो आहे ठाइण में बि बसि ख़ाली ध्यानि ॾियणो पवंदो आहे त वक़्त सां शयूं पिसाए रखूं ऐं उन्हनि खे पिसे छॾियूं जीअं त टाइम ते असां उन्हनि खे बराबरि ठाहे सघूं ऐं ईअं आहे त हिकु दफ़ो शइ पिसी त उन मां ॿ टे शयूं ठाहे सघिबियूं आहिनि इडली वारे अटे मां असां ढोसा पिण ठाहे सघंदा आहियूं उत्तपम पिण ठाहे सघंदा आहियूं ऐं उन खे ॿ टे ॾींहं फ्रिज में स्टोर बि करे रखी सघिबो आहे त जाम इज़ी थी वेंदो आहे हिकु ॾींहं ते ढोसा ठाहियां ॿिए ॾींहुं सुबुहु नाश्ते ते उत्तपम ठाहियां मंझंदि जे टाइम ते इडलियूं ठाहियूं त हिकु मां इलाही टिनि वेलनि जो कमु सहुले नमूने थी वेंदो आहे ऐं खाइण पिण सुठो ऐं हल्को आहे ऐं तंदुरुस्ती लाइ बि जाम सुठो आहे